हमरा क्षेत्रमे हमरा क्षेत्रमे अधिक से अधिक मैथिली भाषाकेँ प्रयोग करल जाइत अछि जेना एक दूसरे से बात भी करैत छै तऽ मैथिलिएमे करैत छी अधिकसँ अधिक मैथिली बाजऽ के प्रयास करैत अछि आओर मैथिलिएमे दुकनदारोसँ भी बात करैत छी आओर ओहो बात मैथलिएमे करैत छथिन जेना की लेबेके अछि आओर कतेक समान लेबेके अछि तऽ हमहुँ सब मैथिलिएमे बात करैत छी ऑटो रिक्शा बस गाड़ी जहाँ भी जाइत छी तऽ मैथिलिएमे बात करैत छी आओर अन्य जगह जाइत छी जेना तऽ ओ हिन्दीमे बात करैत छथिन तऽ हम भी हिन्दीमे बात करैत छी लेकिन अधिकसँ अधिक प्रयास करैत छी मैथिलीमे बात करऽ के आओर मैथलिएमे बात करैत छी एक दूसरे से भी मैथिलीमे बात करैत छी लेकिन बहुत ही बहुत सारा जहाँ तहाँ आदमी मैथिली नहि समझैत छथिन तऽ हुनकासँ हिन्दीमे बात करऽ पड़ैत छै हिन्दीमे जे भोजपुरीमे बात करैत छथिन हुनका भोजपुरी भोजपुरीमे बात करऽ पड़ैत छनि जे बंगालीमे बात करैत छथिन हुनकासँ बंगालीमे बात करऽ पड़ैत छनि लेकिन अधिकसँ अधिक हमरा क्षेत्रमे मैथिलिए भाषाकेँ प्रयोग करैत छी आओर मैथलिए भाषामे एक दूसरे से बात करैत छी आओर मैथलिए भाषाके सँ बात करैत छी दुकानदारसँ भी ऑटो रिक्शा बला से भी जहाँ जाइत छी तहाँ मैथिली भाषाकेँ अधिकसँ अधिक प्रयोग करैत छी आओर जे मैथिली भाषा नहि समझैत छथिन तऽ ओ जे भाषा बजैत छथिन हुनकासँ ओहि भाषासँ बात करैत छी आओर मैथिली भाषाकेसँ बात करऽके प्रयास करैत छी कि अधिकसँ अधिक आदमी मैथिलीमे बात करत तऽ मैथिली भाषा हमर आगाँ बढ़त आओर मैथिली भाषा बहुत ही मधुर भाषा छै जे बहु विश्वके भा मधुर भाषा छै जे मैथिली भाषा बहुत ही अच्छा भाषा छै एहन मैथिली एहन भाषे नहि कोनो छै आओर एक दोसरसँ भी हम मैथिलिए भाषा भाषामे बात करैत छी आओर घरमे भी हम मैथिलिएमे भाषामे बात करऽके प्रयास करैत छी